आप मुजफ़्फरपुर से बोल रहे हैं हँ एगो रूम चाही

केहन किराया किराया कैसन लगाबै छै फैमिलीके हिसाबसँ लगा लअ केहन केहन

आओर कैसन कैसन बा आओर कोइ सुविधा सब हय

बाथरूम सब बाथरूम सब हय किचन किचन ई सब हय तऽ कैसन कैसन रूम सब कै गो रूम है रूमे लेबे कैसन हय बड़ा है की छोटा नओ बाय दस ई तऽ बहुत छोटा भेल एकर कते दाम उतना ही बड़कावला कऽ दियौ तैयो कुछ कम करियौ अहाँ मालिक नहि छियै ओ ठीक बात छै अहाँ कहिया बतायब कतेमे अइसँ कम नहि हेतै तनिको ठीक हय एकरे कऽ दियौ तऽ ठीक है रखे छी